मां दिवालीअ ते कपिड़ा वरिता ॿारनि जा जंहिं दिल्लीअ मां उहा ॾाढा ॾाढा मस्त कपिड़ा निकिता आहिनि ॿारनि खे बि ॾाढा वणिया फिटिंग बि बढ़िया थी वियो ऐं धोअण खां पोइ बि कुझु वांदो न आयो आहे कलर हुन जी डिज़ाइन हुन जी फिनिशिंग ॾाढी बढ़िया आहे मूंखे ॾाढो मज़ो आहियो कपिड़नि में